डंगरां दी बी बड़ी मैह्नत करनी पौंदी ऐ उनां गी टैमा टैमा दा सब कुछ चाहिदा होंदा घाह् पानी डंगरा ने बोलना थोह्ड़ी होंदा ऐ ते डंगर बी रक्खे दे हे अस रक्खे दे गै रक्खे क्या चिर कोई दस पंदरां साल रक्खे दे डंगर ओह्दे बाद च जिसलै मेरा मेरा आदमी बमार होई गेआ ते फिरी अस्पताल रेह् ओह् म्हीना भर फ्ही अस डंगर मेरे इ'यां गै रेह् पिच्छें ते किश लोकां ने बन्नी ले ते इ'यां होई गे दो तिन डंगर ओह्दे बाद च फिरी डंगर बी निं रक्खे जिसलै रक्खे दे हे उं'दी देखभाल करनी पौंदी ऐ उं'दे थ'ल्लै सफाई करनी पौंदी शैल देखभाल करनी गोहा सुट्टना सोतना फंडना शैल शैड्ड बनाए दे हे दो इक च भोह् लाई लांदे हे उं'दे खाने आस्तै खेत्तरां दा घाह् बड्डना ओह् सकाइयै रक्खना ते फसल बी रोहाई दी होंदा ही मक्कां मुक्कां नाड़ नूड़ रक्खना ते काड़ी लाई ओड़नी घाह् बड्डियै ते उ'नेंगी उत्थै पानी बी पलैना ते जिसलै लोग फसल बड्डी लैंदे हे ते उसलै फिर खु'ल्ले छड्डी ओड़दे हे सवेरै उनेंगी केह् नांऽ खोह्ली ओड़ना गवां खोह्ली ओड़नियां ते जेह्ड़े निक्के उंदे बच्चे होंदे हे ते उ'नेंगी बन्नना गै पौंदा हा घर फिर दो तिन टैम घरै कोला दूर हा माल्लै आह्ला शैड्ड बनाए दा हा असें खेत्तरें च गै बनाए दा हा अपने च फिरी उत्थें जाने पौंदा हा तिन टैम जाना पौंदा हा सवेरै जाना उ'नेंगी खोह्लना खाह्लना गोहा गाह् सोतना गवां चोह्नियां ते चोही चाहियै फिर उ'नेंगी खोह्लना पानी पलैइयै ते खोह्ली देना बाह्र ते फिरी दपैह्रीं जाइयै उंदे बास्तै घाह् बड्डना खेत्तरें च घाह् घू बड्डियै ते खुरली बिच्च पाई औना ते पाइयै ते फिरी घरै गी आना ते फिरी ते घरूं शाम्मीं फिर पंज बजे मुड़ियै जाना फिरी डंगर आई गेदे होंदे हे ते उ'नेंगी बन्नना ते गर्मियें दे दिनें ते बाह्र गै बनदे हे उ'नेंगी ते सर्दियें दे दिनें ते अन्दर गै बन्नने पौंदे डंगरें गी बी डंगर बी मनुक्खै लेखा होंदे न उंदी बी देखभाल मनुक्खा लेखा गै करनी पौंदी ऐ ते तां गै डंगर दुद्ध दिंदे ते जे उं'दी देखभाल निं करो उ'नेंगी घाह् गै नी पाओ खराक गै निं पाओ उ'नेंगी दाला दूला निं पाओ ते फिर दुद्ध कुत्थूं देना डंगरै न ते जे उ'नेंगी खराक गै पाह्गे अस तेघाह् रज्जियै खलोआगे उ'नेंगी ते तां गै दुद्ध दिंदे डंगर ते एह् पैह्लें लोग उआं दाले दूले इ'यो फीडां फूडां कु'त्थें पांदे हे ते देसी गै मक्कां मुक्कां कनक दलानी जौ जा दलाइयै दाला बनाना ते उसलै दुद्ध बी शैल होंदे हे डंगरां दे घने दुद्ध होने ते हून फीडां फूडां पान्ने आं ते फीड फूड पाने कन्नै फ्ही दुद्ध बी उ'ऐ नेह् होंदे ते घ्यो बी फिर उऐ जेह् निकलदे किन्ना किन्ना ते यूरिया गै निकली जंदा ऐ घ्यो बिच्चू जिसलै करो ते डंगरा गी बी अपने आपें भामें बाद च रुट्टी पानी खानी ते पैह्लें डंगरां दा गै सोचना ते इ'नें केह्ड़ा बोलना ऐ ते सानूं भुक्ख लग्गी दी ऐ ते सानूं घाह् देओ मनुक्ख ते बोलदा ऐ सानू घाह् देओ असें पानी पीना ऐ ते उनां गी अस देगे ते उ'नें पीना ना ते जे अस उ'नेंगी पानी गै नी पलैगे ते भुक्खे रैंह्ङन ते डंगर बी बद्द दुआ दिंदे ते आखदे ना इंसान जेहड़ा इंसान जून ऐ ना एह् बड़ी एह् बड़ी दुखी जून ऐ इसी हर इक दी चिंता ऐ डंगरें दी बी चिंता मनुक्खै अपनी बी चिंता ते असें बी खानी ऐ ते डंगरे गी खोआना ऐ ते जेह्ड़ी एह् जूनां बाकी जूनां न एह् सुखी जूनां न उ'नेंगी खाने दी बी नी चिंता होंदी ओह्दी चिंता बी मनुक्खै गी गै होंदी ऐ ते असें ते एह् डंगर पाले ऐ ते एह्दी देखभाल करनी ऐ ते ओह् बी टैंशन मनुक्ख गी ऐ ना मनुक्ख बड़ी टैंशन च ऐ ते इंसान बड़ा पसोंदा भाई अस मनुक्खी जूनै बिच्च आई गेदे आं ते एह् ते बड़ा इ'यां पसोई पसोई बौंह्दा पर जेह्ड़ी एह् जूनां न डंगर होई गे बक्करियां होई गेइयां एह् कुत्ते बिल्ले होए इनेंगी कोई टैंशन निं होंदी ते इं'दी टैंशन मनुक्खै गी गै ऐ ते एह् ऐ भई डंगर रक्खना होऐ ओह्दी ठीक ढंग कन्नै देखभाल होऐ ते डंगर रक्खने कन्नै फायदे गै होंदे अग्गैं लोग पैह्लें पैह्लें लोग सब्जियां सुब्जियां कुत्थें खंदे हे कुत्थें सब्जियां मुल्लै लैंदे हे इयै दुद्ध दंधोआले घरै दे होने ते लस्सी लस्सी खाने आह्ले लस्सी खंदे हे देहीं खाने आह्ले देहीं खाना दुद्ध पीने आह्लें दुद्ध पीना पनीर बनाई लैना सब्जी बनी जानी कढ़ी बनाओ ते जियां मर्जी करो ते किन्नियां सब्जियां बनदियां दुद्धै कन्नै जेह्ड़ा दुद्ध नेईं खंदा होऐ फुल्का चुप्पड़ियै खाओ अपने घरै दा देस्सी घ्यो घरघर दी चीजां दी रीस थोह्ड़े होंदी ऐ ते जेह्ड़ी मुल्लै आह्ली चीज होंदी ऐ ओह्दे बिच्च सौ रले होंदे पाए दे कोई डालडा देसी घ्यो करियै लेई ते लैंदे लोक खरीदियै बिच्च अद्धा ते डालडा निकलदा ओह्दे बिच्चों ते केइयें आलू गै बोआलियै पाई ओड़े दे होंदे बिच्च ते घरै दी चीजा दी रीस थोह्ड़े ऐ ते उ'यै शैल अपने घर भाएं मते दो तिन नेईं इक गै रक्खो डंगर ते उसी शैल ओह्दी देखभाल करो शैल शैड्ड बनाओ थ'ल्लै फर्श पाओ तां जे गूत्तर गात्तर बी निं डंगरें दे कोल रवै बरसांती दिनें डंगरा दे खुर खराब होई जंदे लोक केयर निं करदे डंगरां दी डंगर रक्खी लैंदे गलियें च फिरदे रौंह्दे नां उ'नेंगी घाह् पाना ना किश ते ओह् बी बद्द दुआ दिंदे ऐ ते इस बास्तै जे डंगर रक्खने ते फिरी उनां दी शैल उं'दी देखभाल करनी ते जे रक्खियै देखभाल गै निं कीती ते इस तो बेह्तर ऐ डंगर रक्खो गै निं डंगरे कन्नै डंगर गै बनना पौंदा ते फिरी गै दुद्ध दंधोआला थ्होंदा ते जे छड़े शौंक करी ओड़े दुद्ध दधोआले घरै दे खाने न ते डंगरें गी पाया किश निं ते फ्ही डंगरें ने दुद्ध कुत्थूं देना ते आखदे ना सेवा दा मेवा होंदा ऐ जिन्नी डंगरे दी देखभाल करगे ते उन्ना डंगरे ने दुद्ध मता देना दुद्ध देग लाग लाग्गे ओह् बी चार पैसे औंदन गै होनी ते जे असें डंगर रक्खी ओड़ेआ ते उसी ओह्दी खराक गै निं पूरा कीती ते फिर उन्नै दुद्ध केह् दित्ता ते फिर ओह् जान मारने आह्ली गल्ल होई गेई ते फ्ही आखना साढ़े डंगर दुद्ध निं दिंदे ते एह् होई गेआ इस बास्तै डंगरें गी रज्जियै घाह् बी पाना चाहिदा ते दो तिन बारी ध्याड़ी दा पानी बी पलैना चाहिदा डंगरे गी नोहालना बी चाहिदा जियां सानूं गर्मी लगदी ऐ इ'यां डंगरां गी बी गर्मी लगदी ऐ ते इस बास्तै ठीक ठाक डंगरें दी सफाई रक्खनी साफ रक्खने कन्नै डंगर दुद्ध बी दिंदा ते नुहालने कन्नै बी जियां सानूं गर्मी लगदी ऐ इ'यां डंगरां गी बी लगदी ऐ ते अस बी दो तिन बारी हून बरसांत ऐ ते दो तिन बारी नुहाने आं नी कि बड़ी गर्मी ऐ बड़ी गर्मी ऐ ते डंगरां ने बचैरें ने बोलना थोह्ड़ी ऐ कि सानूं बड़ी गर्मी लग्गा दी ऐ ते इस बास्तै पक्खा बी लाना चाहिदा उनां गी ओह् बी ते इक रूह होंदी जियां साढ़े बिच्च रूह् ऐ इ'यां डंगरें बिच्च रुह् ऐ पक्खा लाओ उनां गी शैल साफ रक्खो उनां गी कोई कैल्शियम बगैरा बी देओ जे डंगर कमजोर ऐ ते सूए दे डंगरे गी किश जादा गौर करो ते उन्ना फल मिली जंदा जिन्नी केयर करगे ते जे केयर गै निं करगे ते फिर डंगरे ने दुद्ध केह् देना कक्ख निं फिर इ'यां आखना रक्खी दी ओह् गौ दुद्ध दिंदी गै निं ते दुद्ध केह् देना ओह्दी देखभाल गै निं शैल होऐ ते उन्न केह् दुद्ध देना ते इस बास्तै डंगर रक्खो ते अपनी जान लाओ ते डंगर तां गै पलदा ऐ ते इयां डंगर निं पलदा